जोंनि ओनसोलाव दोरोंआरि मोसानाय होन्नानै बुङोब्ला खेराइजों सोमजिफानाय मोसानायखौ मोननो हानाय जायो बेयो मोनसे खेराइ फुजायाव मोसानायनि फावै सल' खिन्थानायनि जुनिया मोनसे मोसानाय आदब